हमने रेसीपी में कुछ बनाने के लिए कुछ कुछ और कुछ देखते हैं टी बी पर देखते हैं नया रेसिपी कैसे बनता है जैसे गाजर का हलुवा इडली और और बरगद पिज्जा यही सब और मोबाइल पर भी मंगा कर वो देखते हैं कैसे बनाया जाता है जैसे गाजर का हलुआ बनता है दूध उबाल लिए दूध उबालने पर और दूध उबालने पर दूध उबाल के खोया बना लेते हैं और गाजर को छील के कद्दूकस की तरह क करके उसको उबालते हैं फिर चीनी गरी मुनक्का छुहाड़ा और बदाम इनमें सब मिक्स करके डालते हैं और उसको फिर गाजर उसमे डालते हैं उसको हलआ बनाते हैं और खाने में बहुत अच्छा लगता है इडली बनाने के लिए हमलोग उसको पानी में भिंगोते हैं उसमें दाल और उसमें दही उसमें मैदा भी मैदा भी